میرا پسندیدہ ایک ہے میرے دوست میں میرے دوستوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہتی ہوں ان کے ساتھ میرا دل لگ جاتا ہے اور بہت اچھے ہے دوستوں میں نو بحث نو تکرار رہتی ہے نہ بیزار ہوتے ہیں نہ کچھ رہتے ہیں ہم دوستاں بہت اچھے سے مل کر رہتے ہے اچھا خاندان کے بعد فیملی کے بعد ہمیشہ دوست ہی کام آتے ہے ہر مصیبت میں پریشانی میں دوست ہی کام آتے ہے مجھے دوستوں سے بہت لگاؤ ہے